आं जामुंनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो आं पक'रि जानानै मोजां मोनो नारिंखल लाद्दु जानो मोजां मोनो फिथा सौराइ एन्थाब बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो जेरै फिथा लारुखौ जोङो दमासियाव जायो फिथा लारु बानायनायनि सिगां माइरंखौ सुनानै जोङो सोमनानै दोनो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जों बोखांनानै दैखौ सरहोखांनानै उवालाव देयो उवालाव देखांनानै अन जाब्ला बेखौ जोङो एवनानै जायो सिबिं सिनि एबा हाइजें होनानै जोङो बेखौ एन्थाब एवनानै जायो गुदुं गुदुं साहाजों जानो मोजां मोनो जेरै सौराइ सौराइफोरखौ गोरान देनानै फ्राम फ्राम देनानै साहाजों सोमनानै जों जानो मोजां मोनो आरो पक'रिखौ जोबोद मोजां मोनो आङो पक'रि एवबा नोरसिं बिलाइ आरो बिदिनो सामब्राम बानलु बायदिसिना होनानै फ्राम फ्राम एवनानै साहाजों जों बेलासियाव दुंब्रुद दुंब्रुद जायो आरो नारेंखल लाद्दुखौ बिराद मोजां मोनो आं जानो नारेंखल लाद्दु बानायनायनि सिगां नारे्खलखौ जों हनानै लाग्रोयो हनानै लाखांनानै एवो एवनानै जों सिनि आरो एसे मैदा होनानै जोङो लादु बानायनानै भयेमफ्राव सोनानै दोननोसै बिदिनो जों फुं मोना बेलासि जानो मोजां मोनो आलासि दुमसि फैब्लाबो जों बेखौनो होयो फिथा जेरै फिथा जानानै आं मोजां मोनो फिथाखौ देनानै अन देनानै जोङो गारहायाव हमो सिबिं एबा मिथाइ गुर बेखौ होनानै जों हमनानै जायो दमासि समाव जोङो बे बुस्थुखौ बयनोबो राननानैबो होयो आरो जों जानानै बयबो मोजां मोनो आरो